आंनि साननाय बादिब्ला माने आंनि साननाय बादिब्ला दानि जुगाव हिनजावफोराल' संनाय खावनायखौ संनो नाङा हौवाफोराबो संनाय खावनायखौ हेफाजाब होनो हायो मानो होनोब्ला सोबावनो बयहाबो समान मोन्थाय जाबाय हिनजावफोराबो हौवाफोरजों समान मोन्थाय मोनबाय दिनैनि बे गोदान जुग मुगायाव बिनि थाखायनो हौवाफोराबो संनाय खावनायखौ हेफाजाब होलायब्ला मोजां जायो आंनि न'खरनि गथ' गथायइफौरखौबो आङो फिसा हौवाफोरखौ संनानै जानो फोरोङो बेनोसै आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै